हमरा सुनी घरेलु नुस्खामे गरम पानिमे निम्बू नमक मिलाए कऽ पियैत छै हल्का गरम पानिमे जकरासँ कफ ठीक भए छै आर अक्सर ई सुनी ढेर मशाला बला खाना या फिर पचैत नहि छै हार्ड खाना होलै ई सुनी खाना खयलासँ होइत छै कोइ बिमारीके कारण भी होइत छै ई सुनी आर ई सुनी ठीक करबामे घरमे अपना घरेलु नुस्खा जेना गरम पानि निम्बू मिलाए देलियै अइसने पी लेलियै आओर हल्का खाना खेलियै ओ दिन

गरम पानिमे किछु नमक ओमक मिलाएके ओ आर एस रऽ घोल मिलाए कऽ पियैत छियै ताकि पेट ठीक हो जाए कब्ज ठीक भए जाए आओर मेडिकलमे गेला रऽ बाद एकरा बहुत सारा ऊपाय भी छै दवाइ छै या फेर सिरफ दै छै ओ आर एस वला ओसब पी कऽ भी ठीक कर सकैत छियै लेकिन घरमे अक्सर अपनो प्राथमिक उपचार जे करैत छियै ओ गरम पानिमे नमक आओर निम्बू मिलाए कऽ ही करैत छियै जेकि सही तरीकासँ हो जेतै ठीक एकरामे चाहबै तऽ दवाइ भी ठीक करै सकैत है लेकिन हमरा सुनी पहिले अपना घरेलु नुस्खाके अपनाबैत छियै जेकरासँ कि ठीक भए जाए दवाइ खाए लए पड़ैत छै हमेशा दवाइ खाना भी नहि चाहिए सेहतके लिए हानिकारक होइत छै इसीलिए हमरा सुनी घरमे प्राथमिक उपचार गरम पानिमे नमक निम्बू डालि ही खाइत छियै